मध्यप्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सभी विभिन्न संस्कृतियों के का संगम स्थल है जैसा कि यहाँ पर बहुत सारी जनजातीय जनजातियों का स्थल रहा है वास्तविकता में प्रजातियों का विभिन्न पूरे प्रदेश में मंदिर स्तूपों तथा महलों के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजाति मतलब जातियाँ रहती हैं मतलब हिंदू धर्म इस्लाम धर्म जैन धर्म सिख धर्म और बौद्ध धर्म य यह सांस्कृतिक विरासत का घर रहा है हिन्दू हिन्दू अपने हिसाब से अपने पर्व मनाते हैं बौध्द अपने हिसाब से और दूसरी जनजाति अपने हिसाब से अपने अपने धर्म को लेकर बहुत अच्छे से मतलब और जागरूक भी है बहुत अच्छे से अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करती आई है और करती रहेगी हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें बहोत सारे त्यौहार आते हैं जिसमें सभी दीपावली दशहरा होली और जन्माष्टमी और नवरात्रि ऐसे बहुत सारे पर्व आते रहते हैं और सभी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं मंदिर मंदिर में मंदिर जाते हैं एक उनको बहोत अच्छे से सजावट करते हैं मंदिरों की और